حکومت کو فنونی لطیفہ کی سرپرستی کرنی چاہیے آرٹسٹوں کو بین الاقوامی پلیٹ فارم پر پیش کیا جائے روایاتی اور جدید فنون کے امتزاج کو فروغ دیا جائے ڈیجیٹل میڈیا کا مؤثر استعمال کیا جائے سوشل میڈیا پر مقامی فنکاروں کے تشہیر کی جائے بین الاقوامی نمائشوں اور میلوں میں شرکت کو آسان بنایا جائے فنکاروں کو تربیت اور گرانٹ دی جائے آرٹ آرٹ اسکولوں میں جدید ٹیکنالوجی شامل کی جائے دستکاری اور لوگ فنون کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جائے فلمی موسیقی اور پرفارمنگ آرٹس کو عالمی سطح پر دکھایا جائے نوجوان فنکاروں کے کی حوصلہ افزائی کی جائے فن کے میدان میں موجودہ ڈیجیٹل اثرات کو مثبت طور پر اپنایا جائے